हेल्ल' आच्चा गुद आफ्टारनुन सार ओं औ औ सारनि सारनियाव फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आं सान्दों औ सारखौ खोनानो मोन्दों सिगाङाव सासे एक्स सार्भिसमेन सासे टिचार होननानै खोनानो मोन्दोंमोन दा सारआ माब्ला जइन जादोंमोन आरो सारआ बे टिचिंखौ मावनानै माबोरै मोनखो बेखौ मिथिनो लुबैदों

आच्चा सार मोनसे बाथ्रा जेब्ला सार्भिसाव हाबदोंमोन अब्ला फार्स्ट बेथन जितु स्टार्टिं जितु बेथन मोन्दोंमोन बेखौ बुंनो हागौमोन नामा अ सिक्सटि रुपिस सिक्सटि रुपिस औ द'जि रां द'जि रांनिफ्राय फैयै फैयै जसेस्थ' ओरैनो बेसेबांसो बोसोर मावनो मोनखो आरो मोनसे सोंबाव सोंनो इच्चा खालामबावदों सारनि फोरोंबोनायाव दासिम सोर सोर स्टुडेन्टफोरा मा मा मावनानै इसे गेदेमा मानसि जानो हाखो एक्जामपोल हिसाबै होनो हागौमोन नामा

आच्चा हामबायसै सार आरो जों बाकि खोथाफोरखौ जों उनाव सावरायगोन बेखिनिनि थाखाय गोजोन्थों